जे पोळे आमची इंडिये आमचे कोंकणी मुनीस पोळे आहाय ते ते सामके सादे सादे मुनीस आमी कोणाको झोगोडपा ओसनाय ना म्हूण कोणाचेय किजील कोरूं ओसनाय ना म्हूण कोणाचेय कितें कोणाचेय मार बोडीक केस्तांवां जावं ते फातोर मारोप तेसो आमचें हें ना आम म्हणटाय तीं आमकां सोदां म्हणटाय सुसेगाद गोंयकार म्हूण ते पासोत आमी आम लोका बऱ्या ओयताय आनी लोक आमच फाटी येता ये भाशेन ये भाशेनूय घोडटा भायल मुनीस येन आमच जायत फायद घेताय आनी अेशकोन्न तेम लोकानी जायत फायद घेयलो कोडेन आहा लोक येवून आमच घोरां तेमी आटाक केलांय इंगा इंग गोंयचीं आनी हे भाशेन ते सारके चोड चोड कोताय एकदम चोड कोताय आमच लोक इंग आत काम ना जान थोड लोक पोरदेसांत पावला यु के पावला जावं अमेरिका पावला हूंय हूंय ते शिंपडोलाय गोंयकार सोगले शिंपडोलाय तेंच भाटबेसां बीन ते हाडाप कोताय हे भाशीन कोरपा न्हू कित्या आमी तेंगे गांवां ओसोन आमी तेंगे हाडाप कोनाय आमी दुसऱ्या गांवां गोंयकार ओसोत जाल्यार रीत माणसुगेन रावताय जावं आमी अेमेरिका पाव जावंं आमी हुंयच्याय गल्फा पावूं जावं आमी हुंयच्या देशां पावूं आमी सारके रितीन आनी सिद्दीन ते गांवांनी आमी रावताय तेच भाशेन तेमीय बी आमच गांवां येन तेम आमचेय आम कोताय तेशकोन्न तेमीय कोरपा जाय इंगा तें ते भाशीन तेमीय राखपा जायें तेमी रावपा जाय इंगा आमचे गांवां येन तेम झोगडीपोणां ओ कितें तेशकोन्न तेम कोरपा शिरी पोडना दुसरें म्हुणचे आमी आमची आमी आमी सोदां म्हुणटाय सुसेगाद गोंयकार म्हू आमी सो आमची आमी बोर भाशीन मुनशांको वागताय इतलेंय आनी आनी कांय ना